आं बाइक सालायनो मोजां मोनो ओमफ्राय बाइक सालायनानै बेरायनोबो मोजां मोनो आरो आङो गाव ल' कुवालिटिनि सुबुंखाय आङो सिमपोल बाइक जोंनो बेरायबाय थायो ओमफ्राय बांद्राय गोजान गोजान हान्थिनो जाया आङो आं माने गोजान गोजान हान्थिनो लुबैयो साखाथियाव थानाय अरुनाचल भुटान बायदिफोराव आं बाइक जोंनो थांनो मोजां मोनो बाइकजोंनो थांनानै ओमफ्राय मोजां मोजां समायनाफोर जायगाफोरखौ नायदिंनो लुबैयो गोबां सुबुंफ्रा मोजां मोजां बाइक हान्थिनो हानाय बाइकजों अरुनाचल भुटान दार्जिलिंग बायदिसिनाफ्राव थाङो जायफोरा बाइक राइडार हिसाबै सालायबाय थाग्रा बिथांमोना मोजां मोजां बाइकफोरखौ लानानै एसे दाम दाम गोसानि बाइक फोरखौ लानानै बिदिनो बेरायनानै मोजां मोनो खायसेया आंबो बेखौनो लुबैयो आंबो बिदिनो थांनो लुबैयो मानोहोनब्ला आं जा गारि गिदिद गिदिद फोरजों खनसे खननैसो गुबुन जायगायाव बेरायबाय बे हिसाबै आं गुबुन हादोर हिसाबै जोंनि आसामजों नांजाबनाय साखाथियावनो अरुनाचल भुटान बायदिफोरा समायना जायगा बेफोरजों आं मोजां बाइकजों बेरायनो थांनो गोसो नाथाय दिनैसिम बेरायनो बेरायनाय जायाखै थांनाय जायाखै बेखायनो आं लुबैयो बाइकफोरजों मोजां बाइक लानानै बेरायनो लुबैयो नायनो लुबैयो जायगाफोर समायना समायना जायगाफोरखौ नायथिंनो लुगैयो मोजां बाइक लानाय लोगो लोगो जोंनि हेलथफ्राबो मोजां जाहैयो जों माखासे लाइथ लाइथ बाइकफ्रा गारिफोरा जोंनि देहाखौ गोबां उसुबिदायाव खोख्लैयो बेखायनो मोजां गारि हेभि गारिफोरजों बाइकफोरखौ लानानै बेरायोब्ला मोजां जायो गावनि देहाफ्राबो हेलथफ्राबो मोजाङै थायो बेखायनो जों मोजां बाइक लानानै बेरायनो लुगैयो आरो दा जों ल' थाखोनि सुबुंखायनो जोङो मोजां बाइक लानानै बेरायनाय जाया बेरायनो हानाय जाया जोङो माखासे लाइथ बाइकफोरदोनो जोङो माखासे साखाथि फाखाथिफोराव बेरायनाय जायो जोङो थेवब्लाबो जों मोजां मोना गावनि गोसोखो लाइथ बाइक फोरदों जों बांद्राय गोजानफोरबो हान्थिनो हाया साखाथि फाखाथियावल' थांनो गोनां जायो जोङो बेखायनो मोजां बाइक एबा गारिफोर लानानै जोङो हान्थियोब्ला गावबो मोजां मोनो लोगोफोरजों थांफानो गोसो जायो आरो लोगोफोराबो लेङो मोजां बाइक थायोब्ला बेबायदिनो जोङो इयुनाव आं नाजालांगोन बेबायदिनो मोजां बाइकफोर लानानै जों हान्थिनो आरो बेरायदिंनो गुबुन लोगोफोरखौ नुयोब्ला जाहाबो गोसोफोरा बोरैबा जायो बेबायदि खायनो जोङो आं दायो मोजां बाइक गारिफोर लानानै मोजां बेरायनो लुबैयो आरो